अगर मछलियों में मेरी पसंद की बात की ज़ाए तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़ो मछली पसंद है वह रहू रोहू और कातला है लोगों के बीच में यह मछलियाँ काफ़ी ज़्यादे प्रसिद्ध है लोग समान्य रूप से यही दोनों मछलियाँ ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं कलकत्ता में यह मछली इतनी ज़्यादा फ़ेमस है कि वहाँ पे कभी कभी स्टॉक कम पड़ जाता है और जो मछुवारे होते हैं वह उनके लिए काफ़ी परेशानी होती है इतना ज़्यादा डिमांड में रहती है यह दोनों मछली ज़्यादातर लोगों के बीच में यही दो मछलियाँ हैं जो कि लोकप्रिय हैं समान्य रूप से लोग ज़्यादा यही खाना पसंद करते हैं जो कि रोहू मछली होती है वह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है आ पकाने के बाद उसको लोग इसलिए भी खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कम काँटे होते हैं ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं जैसे छोटी वाली जो मछलियाँ होती हैं उसमें काफ़ी काँटे होते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको खाना पसंद नहीं करते हैं ऐसा इसलिए रोहू मछली को खाते हैं क्योंकि उसमें कम काँटे भी होते हैं और काफ़ी लाभधायक होता है मछली खाने से हमारी आँख कि रौशनी भी अच्छी होती है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी सारे फायदे हैं मछली खाने के काफ़ी अंदरूनी शक्ति भी मिलती हैं मछली खाने से काफ़ी आँख की आँख की रौशनी बढ़ सकती है इसलिए लोग मछलियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते भी हैं